गोंयांत वर्सभरांत भरपूर ट्युरिस्ट येतात आनी जेन्ना ते येतात ते वतना तेंच्या वांगडा कांय यादीं घेवन वतात सोविनीर्स घेवन वतात आता ह्यो ज्यो गोश्टी आसतात त्यो सगळ्या गोयांत अवेलेबल ना कांय कॉस्टल एरियाजान अवेलेबल आसात सॅटर्डे नायट मार्केट म्हणटा तें फॅमस असल्या सगळ्या गोश्टीं खातीर त्यो गोश्टी कसल्यो म्हटल्यार कपडे जे आसतात ड्रेसीज म्हण शर्टस म्हण आय लव गोवा म्हण टि शर्टस आसतात दॉज आर ऑल फॅमस दे टॅक इट वीथ दॅम तशेंच ज्वेलरी आसता जे श्येलसां पासून केल्लें आसता तें फक्त तुका गोंयांत मेळटा आनी खंयच मेळना तशेंच हांगा गोयांत भरपूर लोकल्स आसात आमचे जे पॉटरी करतात तेतूंनच्यान कप्स करतात ग्लास करतात तेच्या मागीर प्लेटस करतात जार्स करतात इवन प्लांट पोट्स करतात एंड दे पँट इट ते पँट करतात तेका आनी प्रॅजेंटेएबल करतात आनी तें सुद्दां भरपूर ट्युरीश्ट घेवन वतात आता इतल्योच गोश्टी न्ही तर हांवें अशेंय पळयलां की गोंयांत कोस्टल एरियाजान लॅदर प्रॉडक्टसाचें सुद्दां मार्केट आसा आता लॉय लॅदर म्हणटा ते गोंयांत अवेलेबल ना लोकली पण त्यो सगळ्यो मेनीफॅक्चर करतात राजस्थान सायड बीन आनी त्यो मागीर गोंयांत येवन हाडून विकतात हांगां तशे बाकी ड्रिम कॅचर्स आसतात मागीर मग कूंडल आसतात अश्योय सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसतात त्यो ट्युरीस्ट येवन व्हरतात हांगाच्यान आतां ट्युरीस्ट असल्योच गोश्टी न्ही तर कांय फूड आयटम्स जे आसतात जे गोंयानूच अवेलेबल आसा जशें की आमचें खाजा सोलां म्हण किंवां आनीक अश्यो गोश्टी आसतात त्यो सगल्यो सुद्दां ते घेवन वतात वतना ह्यो गोंयानूच मेळटात म्हूण ते स्पेशली व्हरप जाता तेंचे हांगच्यान